आ हॅलो हय हय हा दिपा गो हय हय हय कितलें तेंपान आ आसा बरे किदें म्हणटा हय हय हय हय हा आमचें न्ही जवळ जवळ एक रांदची रांदची कूड एक मागीर देवाची एक कूड मागीर ओसरी मागीर सोपो सोपो म्हणजे ओसरेंचो भायलो भाग आसा पळय तो मागीर भितल्ले सायडिच्यान आनी तीन तीन खोली आसात तीन चार खोली आसात कळ्ळे आनी तातूं मागीर एक देवाची खोली भितर एक धान्याची आसता म्हणजे तेका देवाची धान्य म्हणटात हय ताजी आनी ती देवाची म्हणचे पयलीचे जे कशी देवाची स्थापना केल्ली आसा तशीं स्थापना केल्ली आसा आनी आमचे कशें आसा अशें चारय सायडिच्यान बाकीचे रूम आसात बाकीचे खोली आसात आनी मदीं राजांगण आसा आंगण कशें आसतात तशें मदीं हय मदीं आसा अशें जास्ती जास्त खूब कडेन आसा ये पूण आमचे थंय तशें आसा तेका राजांगणां मदी तुळस आसा आनी आमी बाकी कडेन अशीं हेर झाडां बी लायल्यात पारिजात चाफो तशीं त्या टायपाची वासाची झाडां बी आसात आनी कितें हय राजांगणांत किंवा आमी बाजूच्यान बी बाग आसा आमची तशें थंय बी लायिल्ले आसात तशेंच खिडकी बरी आसात एक एक खोलयांनी जवळ जवळ दोन तीन ती तशी खिडकी आसा कळ्ळे आनी आमची खोलयो बी बरें अयस पयस आसात आनी पुराय आमची ह्या घरान माळी आसा म्हणल्यार आमी फक्त ते सामान दवरपाक वापरतात ना जाल्यार काही कडेन अशीं वयली वयर आनी अशें रूम काडटात न्ही पुणू तशें ना ते आमी फकत सामान पयलिंचे ते कितें सामान बी आसा ते थंय दवरिल्ले आसा आनी तशेंच मुख्खाल्ल्यान आनी एक ल्हानशें आंगण आसा जय शिगमो बी येत पळय तेन्ना ते खळटात तें तशें कळ्ळे हय आनी काय काय दोन चार पयलीची जी भिंत आसा त्यो मातशीं मातयेची आसात बाकी हय अजून ते पयलिचीच आसा पयलीच्या भाशेन सुंदर आसा हय आनी खूब खूब थंडाय आसा हांगा सामकी खूब थंडाय वारो बरो खेळटा तशें मुद्दाम यो मुद्दाम यो बरें बरें बरें बरें बरें